शाळेंत तरे तरेच्यो क्राफ्ट्स क्लासीस आसतात ड्राईंग क्लासीस आसता जातूंत तेंका हस्तकला शिकयतात आनी वेग वेगळ्यो ज्यो कागदी बोटी करप मागीर बेस्ट आवट ऑफ वेस्ट हे सगळे हस्तकला संबंदीत भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आसा आनी तीं भुरगी टिचरी बऱ्या भशेन करतात त्या क्लासिनीं